मिथिलामे हमसभ हाथक कला बहुत ठाम केलहुँ हाथक कला ई अछि कि कहुँ गेलहुँ तऽ कोनो सङ्गीके साथ बैठलहुँ तऽ ओ कहलक कि जे गुलदस्ता बनो तऽ गुलदस्ता बनबयके लेल हमसभ सामान खरीदके लेलहुँ ओहि सामानकेँ फेर ओ कहलक कि एहि तरहसँ बनो तऽ हम ओहि तरहसँ बनेलहुँ ओहि तरहसँ बनेलाके बादमे ओ बढ़िआँ बनल तऽ कहलहुँ कि बढ़िआँ अइ खराब बनि गेल तऽ कहलक कि एकरा फेरसँ निकालैके बाद फेर हटबैके बाद ताहिके बाद ओ बनो फेर ओकरा हम बनेलहुँ बनेलाके बादमे ओ बढ़िआँ बनि गेल तऽ सभके देखेलहुँ कि हँ ई बढ़िआँ छौ तऽ एकरा तऽ ओ कहलक कि हमरा ई काममे तोँ ई दिहए तऽ ओकरा हम दऽ देलहुँ ओहि जगहपर तऽ ओ खुश भऽ गेल तऽ फेर हम ओकरासँ कहलहुँ नहि ई हमर बढ़िआँ अइ सभसँ बढ़िआँ लगैए ई हमरा दऽ दे तऽ ओ कहलक की ठीक छै हमरा दऽ